पेंटिंगके बारेमे एक बेर हमे घरमे या अथीमे जेना मुर्ति बनबय छै सामा चकेबा जेना कहय छै उ मट्टी नीनके सामा चकेबा बनबय रहियै दू तीन बेर बनबय रहियै सानय रहियै एक बेर मट्टी सानियै तऽ गिल भए जाइ तऽ नहि बनलय तब फेन बनाबय रहियै बनबैत बनबैत तऽ हमरासँ बनबे नहि करय भैङ्ग जाइ आँखि मुँह कुछो बनबे नहि करलय एहिना प्रयास करते करते तब फेनसँ बनेलियै बनेलियै तऽ बढ़िआँ बनि गेलय तब आब ओकरा पेंटिंग करय कऽ उतरलियै रङ्ग करय रङ्ग करियै तऽ हमरा हेबे नहि करय आँखि मुँह कते बनाबय छै या हमरासँ बनबे नहि करय बहुते अथी करैत करैत धीरे धीरे करि करिके उहो बनाय लेलियै उ बनलय तब घरमे यानी कि मट्टीके आओर फु मट्टीके पहिने फूल बनाबय रहियै दू तीन बेर मट्टीके प्रयास करलियै फूल बनबयके नीक लागतै देखयमे कलर पेंटिंग उहो नहि हमरासँ भए सकय नहि भेलय तब हम फेनसँ अथी करिके देखते देखते एहिना सिखैत सिखैत नीचामे अथी करिकऽ तब बनेलियै तब हमरा मोरके चित्र बढ़िआँ बनि गेलय देवा अथीपर अथी मट्टीपर मट्टीयेके मोर बनेलियै मोर बनेलियै मट्टीके सानि सानिके अथीके मट्टी सानि सानिके मोर बनेलियै मोर बनि गेलय तकरा हम रङ्ग घोरिके आओर गुल्लीके भी आँखि देलियै नीक लागलय पेंटिंग करलियै रङ्ग घोरिके सब रङ्गके दोकानसँ कीनकऽ अनलियै आओर बनेलियै उ बहुत सुन्दरसँ मोर बनि गेलय उ बनि गेलय तकरबाद हम चलि अयलियै बहुत लोग गाँवमे ब्लाउज ऊन काँटासँ बुनय रहय फूल बनबय रहय स्वेटर बुनय रहय हाफ बनबय रहय ओकर देखौंसीसँ हमहुँ ऊन काँटा किनलहुँ कहलियै हमहुँ सीखकऽ बनेबय हमरा बताय दे एन्नेसँ बुनय लए बुनि दियौ ओन्नेसँ नहि बनलय तब फेर एहने करतय फेर एक बेर बुनियै एक बेर उजारिये फेन बुनियै फेर उजारिये धीरे धीरे करिकऽ एगो छोटका स्कार्फ बनेलियै उ बनि गेलय अच्छा तकरबाद फेन माँके कहलियै हमरा छानि दे स्वीटर हम बुनबय तब अहिना करि करि कऽ स्वीटर दू तीन बेर बुनलियै तब छोटका ब्लाउज बनेलियै उनसँ तब दुगो तीन गो हाफ स्वीटर बनेलियै अहिना करि करि कऽ सबकिछु धीरे धीरे करि कऽ बनाय लेलियै